हा असांजे स्कूल में हिकु बेहदि वॾी लाइब्रेरी हुई जंहिंमें हज़ारनि जे तइदाद में किताब पिया हूंदा हुआ स्कूली ॾींहनि में असांखे हफ़्ते में हिकु ॾींहुं लाइब्रेरी पीरियड तौर ॾिनो वेंदो हुओ असां हुन लाइब्रेरी पीरियड जे लाइ सॼे हफ़्ते इंतिज़ारु कंदा हुआसीं लाइब्रेरीअ में वञी असांखे हर क़िस्म जा किताब पढ़ण जी पूरी छूट हूंदी हुई तंहिंखां सवाइ जीअं असां को किताबु घरु वठी वञनि चाहियूं त असां उन खे इशू कराए हिकु हफ़्ते लाइ पंहिंजे घरु खणी वञी सघंदा हुआसीं लाइब्रेरीअ में वेंदे ई शर्त असां सभई ॿार पंहिंजे पंहिंजे मनपसंदि किताब खे वठण लाइ असुलु ॾोढ़ी पवंदा हुआसीं किताबु हर क़िस्म जा जीअं त नावेल कहाणियूं मैगज़ीनूं या पोइट्री असांखे पंहिंजे पंहिंजे चाह सां पढ़णु वणंदो हुओ जेकॾहिं मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त तंहिं वक़्त में ईंदड़ु बाल मैगज़ीनियुनि जो मूंखे ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ कार्टूननि जा किताब मूंखे सभिनि खां वधीक वणंदा हुआ जीअं त मोटू पतलू चाचा चौधरी जी मैगज़ीन तंहिं वक़्तु हर ॿार खे अहिड़ी त पसंदि हुई जो पहिरियों पनो खोलींदो हुओ त असुलु पूरो पढ़ी ई छॾींदो हुओ उन वक़्त जे किताबनि में असांखे हैरी पॉटर जा नॉवल पढ़णु ॾाढो पसंदि हुओ उन वक़्तु असां अलॻि अलॻि क़िस्म जा कहाणियूं बाल कहाणियूं नानियूं जूं कहाणियूं या नैतिक इक्लाखी कहाणियूं पढ़ियूसीं जंहिंजो असरु अॼु ॾींहं ताईं असांजे ज़हन ते चिटो थी ॿीठो आहे अॼुकल्ह ॿारनि में पढ़ण जे वाहिबो घटिजंदो पियो वञे पर लाइब्रेरियुनि जो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं ॿारनि खे लाइब्रेरीअ लाइ हिमथाइणु लाइब्रेरी वञी पढ़ण लाइ उन्हनि खे हिमथाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे जेकॾहिं उन्हनि में पंहिंजो शौक़ु पैदा थियो त उहे अॼु ख़ुदि ई उन में पंहिंजो चाहु पैदा करे उन में अॻियां पढ़ंदा ऐं हिकु नेक नागरिक इंसान ॿणिजी समाज मौशहे जी शेवा करे सघंदा